जोङो ना हमनो माने जोंनि फुख्रियाव जोङो जि खान्ना मा नाफोरखौ हमो नाफोरखौ हमना बिदिनो जोङो नाफोरखौ हमनो जोङो खबाय जेखाइ बिदिबोखौ लांना थाङो जोंनि बिथिं मा मा बुङो बे दं न' बे दङाव थांनानै नाफोरखौ जोङो नागिरनो थाङो जे मानसिफोरखौ मानसिफोरखौ लिंनानै जोङो ज' जालायनानै जोङो मेसिनफोरखौ लांना लांनानै जोंनि जा दैफोरखौ माबा माबा खालामना होनानै जोङो नाफोरखौ हमो बिदिनो दा जोंनि गामियाव बारा मा फुख्रि दङ बे फुख्रियावसो बारा नाफोरखौ हमो नाफोरखौ जि खान्ना फुङाव जि खान्नानै नाफोरखौ हमना बाजाराव लाङो बाजाराव लांनानै जोङो बिदिनो नाफोरखौ गिदिर नाफोरखौ बाजाराव लाङो माबा बेनिफ्राय फिसाफोरखौ न'आवबो दोनो न'आव दोन्नानै बिदि बिदि जायो आरो नाफोरखौ माबा गिदिर नाफोरखौ जोंनि बेफारिफोराबो होयो बेफार माबा बाजाराव लांनानै जोंनि बाय बायना होयो बेनि बेनि बेयाव बां बायना होयो जोङो ना हमनाया बिदि माबा खालामा बिदिनो थाङो आरो माबा हा जेखाइ खबाय समाय लानानै खबायखौ बारा लाङो बारा लांना बिदि खालामना लायो आरो